आथिखालनि मानसिफ्रा मोसानाय माबाफ्राबो आलादा जाजोब्बाय दानिया बयबो डिस्क' टाइपनिसो मोसाजोबो बयबो गोदोनि बायदि लासै लासै गावनि हारिनि मोसानायफोरखौ नागारलांजोबनानै दानि बाज्ल'ला बाज्ल'लि बे डिस्क' मोसानायफोरखौसो मोजां मोनो गोदोनि खेराइ बागरुम्बा बेफोरबादिखौ मोसानोनो लुबैयै बायदि नुयो आरो दा जोंनि मेगनाव जों नुनायमानि बे गथ'फोर मोसा गेदेरफोर मोसा गासैबो स्पिड मोसानायखौल' मोजां मोनो आरो दानिया लासै लासै मोसानाय माने जुगजों लोगोसे गासैबो सोलायजोब्बाय सब जिनिसानो सोलायलांजोब्बाय आरो बिदिनो गथ' गथ'फ्राबो माबा मोसानायनि स्टाइलआनो जुदा जाबाय सेंग्रा सिख्लानियाथ' सेंग्रा सिख्लाखासै बिसोरबोथ' बिदिनो मोसाखायो दानिया जों नुनो मोनो आरो बेबादिनो गथ'फ्रा गोदोनि स्ल' मोसानायखौ मोजां मोनला दानि स्पिडाव मोसानाय सिथ्र'हार टाइपनि मोसायो आरो दानिया बेबादिब्लासो मोजां मोनो